आं दाख्लै सिमला बाजाराव जोंहानि फिसाजोनो गस्ला गांसे बायना लाबोदोंमोन गोजां बोथोरनालाय बेयो गस्ला सुवेटार आरो आं बे गस्लाखौ जोबोद मोजां मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला कालारफ्राबो जोबोद मोजां आरो गस्लायाबो रोजा गथ'फोरनो गुदुं गस्लाखौनो गानहोनांगौ मानोना बिसोरो गोजांनाय मानायखौ बारा मिथिया बेखायनो गस्लाफोरखौ रोजा होनांगौ आरो ओमफ्राय आङो बे गस्लाखौ जोबोद मोजां मोनदों मानोना डिजाइनबो दङ बे गस्लाया आरो गथ'आबो मोननानै जोबोर खुसि जादों गस्लाखौ दा गानबाय दं आरो मोजां मोननानैनो